मैंने महेश इलेक्ट्रानिक्स से पंखा खरीद था उस पंखे में कुछ साल बाद तरह तरह की समस्या आने लगी पंखा आवाज करने लगा उसमे ऑइलिंग की ग्रीसिंग की बैरिंग की गरगराहट आने लगी समय समय पे उसमें काम निकलता गया और पंखा ही एक ऐसा साधन है जो कि मध्यम वर्ग वालों के लिए सही सही मुहया हो जाता है और उसके बाद और लोगों की तो क्षमता नहीं है ए सी कूलर और भी चीज़ें देने के लिए क्योंकि उसका बिजली बिल जो है वो सबके लिए सही नहीं होता है सब वहन नहीं कर पाएंगे बिजली बिल और पंखा ही है एक ऐसा जो कि गरीबों के लिए एक सही साधन है मगर उसमें भी तरह तरह की कमियाँ अब निकलने लगी हैं लोग मेनूफैक्चरिंग के समय पे काफ़ी काफ़ी गलत चीज़ें डाल देते हैं कंपनियां अपने तरह से प्रचार करती हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए मगर वैसे अब कुछ मिलता नहीं यूज करने पड़ और पंखा जो है वो बहुत एरिया कवर भी नहीं करता न ही बहुत ज़्यादा हवा देता हैं गर्मियों में उतना प्रतिकूल उसका असर होता है बहुत ज़्यादा हवा नहीं देता है फिर भी लोग अपने को कुछ हद तक सुखी रखने के लिए पंखा लेते हैं और अपने अपने सामर्थ के अनुसार लोग पंखा लेते हैं आपके दुकान से क्या आप मैंने जो पंख लिया था आप उसे वापस करेंगे और अगर नहीं करते है तो फिर भाई पंखे के हिसाब से आपकी दुकान की वैल्यू खराब होगी आप अपने कस्टमर कस्टमर बिगाड़ रहे हैं और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम हम दो चार लोगों से और भी कहेंगे की आप ये की दुकान से समान न ले और आपका जो समान है प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से नहीं मिलता है आप सही सेल नहीं करते हैं अगर आपको कोई तरह तरह की लुभावनी बातें कर के उन्हें उन्हें मिसगाइड करते हैं और पंखा जो है पंखा जो है वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है और पंखे की हवा जो है कभी कभी गर्मियों में गरम आने लगती है क्योंकि सेलिंग फैन जो है वो छत के लपट को भी खिचता है कभी कभी गर्मियों में उसकी हवा गरम आती है ज़्यादा चलाने पर ओवर हीट होता है पंखा और बच्चों के लिए तो ठीक नहीं होता